स्वास्थ्य सेवाके लिए पहिने सभसँ पहिने अपना सुरक्षित रहनाइ छै जेकि गन्दगी कतहुँ कचरा नहि फेकी नहि गन्दगीमे रही साफ सुथड़ा करी तकर बाद छै जे हॉस्पिटलमे जे छै ओहिमे सभसँ पहिने निगरानी नहि करैत छथिन एहि दुआरे सभकेँ प्राइवेट जाय पड़ैत छै जेनाकि दबाइ भेल टाइम पर ब्लैकसँ दैत छै नहि दय छथिन पेसेन्टकऽ किछु नहि करैत छथिन डॉक्टर नहि रहय छथिन तकर बाद दोसर देखियहुँ जँ डॉक्टर रहय छथिन तऽ मरीज नहि रहल मरीज रहल तऽ डॉक्टर नहि रहल नीकसँ ढ़ंगसँ इलाज नहि करय छथिन ताहि आदमीकऽ वेवशमे जाय पड़ैत छै प्राइवेट नहि तऽ प्राइवेट किआ जेथिन किआक सभके पास सरकारीसभ योजना लागू रहैत छै लेकिन डॉक्टर नहि करय छथिन निगरानी कोनो ताहि दुआरे हमरा सभके जाए पड़यए इएह दुआरे कहलहुँ जे कनि एकरा आगाँ बढ़ायल जाय जेकि मरीज सभके व्यवस्था डॉक्टर अथी सरकार नीकसँ करय